हलो जय झूलेलाल साईं ॿुधायो साईं कीअं यादि हा हा साईं हा हा साईं हा हा

हा हाणे महाराष्ट्र सरकार बि इहे योजना कढियूं आहिनि नए धंधे वारनि लाइ भई घटि वियाज ते भई हुननि खे कर्ज़ु मिले ऐं धंधो करे सघनि त कर्ज़ जा नमूना बि चङा नमूना अथव हिक त जेको सी सी लिमिट चवंदा आहिनि जेके जेके कैश क्रैडिट त तव्हां जेतिरो माल वठंदौ उनजे साम्हूं तव्हांखे कर्ज़ु ॾिनो वेंदो ऐं सम्झो तव्हां लख जो माल वरितो या लख ॾहें जो वरितो त लखु रुपियो कर्ज़ु तव्हां खणंदौ ऐं हर महिने असां विचूर ॾियणी पवंदव लिखी करे भई मूंखे लख ॾहें जो माल पियो आहे अगरि तव्हां असी हज़ार जो माल ॾेखारियो भई मूं वटि पियो आहे त उन महिने में वरी क़िस्त लोन तव्हांजो असी हज़ार कर्ज़ जेको आहे उहो असी हज़ार करे छॾींदासी सम्झव हा ऐं हुनमें तव्हां जेतिरा पेसा असां वापरींदव ते पंजाहु हज़ार वापरियो त पंजाहु हज़ार ते वियाजु मिलंदो लॻंदो हा ऐं हिन में तव्हां कंहिंमहिल बि न बि यूज़ यूज़ कयो पेसा तंहिंखे वापसि ॾेई छॾियोव तव्हांखे नथा यूज़ अचनि असांजा पेसा त वियाज जो रुपिया बि न लॻंदव सम्झव हा हिकिड़ो ॿियो बि हीअ कर्ज़ु आहे भई तव्हां खणो था त हुन में पोइ पंहिंजा इहे जॻहिनि जा पेपर पना रखण असां ॾियणा पवंदव या त तव्हां वटि एल आई सी बि हुजे तव्हांजी त उहा बि असां वटि रखी करे कर्ज़ु वठी सघो था हा त इहो कर्ज़ु माना सु सुठो बि अथव ऐं वियाज बि असां तव्हांखे फिक्स करे ॾींदासीं ॿई अगरि हा हा हा ॿई हाणे बैंक में हा बैंक कंहिंमहिल वियाज त वधी था वञनि पर असां त फिक्स ॾींदासि जीअं वधे घटे न हिक ई रहंदो हा सम्झव त असांजी बैंक तव्हांखे सोहलतियूं सुठियूं ॾींदी हर ॻाल्हि में हा त तव्हां तव्हांजो अकाउंट जो असांजे अकाउंट में बैंक में तव्हांजो अकाउंट आहे आहे असांजे बैंक में त हिनमें गैरंटर बि लॻंदव लोन जंहिंमहिल वठंदव त गैरंटर जी सही बि खपंदी सम्झो ॿ ॿ जामनदार खपंदा हा पना हाणे अगरि तव्हां घणो लोन खपे तव्हांखे कर्ज़ु घणो खपे या इहे तव्हांखे एल आई सी हुजे पॉलिसी त उनजी वैल्यू उनजी वैल्यू कढाए अचो घणी वैल्यू उनजी पॉलिसी आहे सरैंडर वैल्यू अ उहा कढाइजो भई घणी आहे वैल्यू ऐं या त पंहिंजे प्रोपर्टीअ जा पे पना खणी अचो उनजो वैल्यूएशन जेके हूंदा अथव हिकिड़ा वैल्यूएशन उन्हनि खां वैल्यू कढाए अचिजो जॻहि जी वैल्यू घणी आहे हा घणी आहे

हा त ॿ इहे चयोमांव तव्हांखे न हिनजो कोई ख़ासि न लॻंदो आधार कार्ड पैन कार्ड खपनि उन्हनि जा बि तव्हांजा बि ऐं बसि हूअं ई खपनि ऐं हुन जो घर जा प्रूफ आधार कार्ड ते आहे उहो हा हा मां यारहें खां वठी करे ॿी जे विच में आहियां उहा बैंक में सुभाणे हा

हा साईं हा साईं जय झूलेलाल ठीकु जय झूलेलाल ओके हा ओके